नमस्ते हमको बस में सीट नहीं मिलती है हम हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है चक्कर आता है मैं उस बि उसी बस में दूसरी सीट दिलवाइए तो यही आते जाते हैं यही तो भीड़ में दिक्कत होती है ज़्यादा भीड़ पसन्द नहीं है ना हमें जो भी सीट दिलवाई है अच्छ अच्छी सीट दिलवाई हाँ सामान रखने में ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो सामान रखने में तो दिक्कत होती है ठीक है नहीं और कोई दिक्कत नहीं है ड्राइवर की कमी यही रहती है कि कभी कभी ड्राइवर बदतमीज़ी करते हैं लड़के घुस जाते हैं वह बदतमीज़ी करते हैं भीड़ भीड़ कम होनी चाहिए बस में चलिए ठीक है चलिए ठीक है कोई अच्छी सीट दिलवाइए अब पैसा देंगे तो सीट तो अच्छी चाहिए ना

फ्री में थोड़ी जा रहे हैं ठीक है ठीक है नमस्ते